हाँ सर हम दिल दिल्ली से आए हुए हैं हमें वैशाली ज़िले के कुछ अच्छी सुविधा के बारे में बताइए क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं तो हमारे तबियत भी कुछ जा ख़राबी हो गया है इसलिए हम चाहते हैं कि कोई अच्छा हॉस्पिटल हो या फ़िर साफ़ सफ़ाई की जगह हो तो आप हमें बताइए हम हाजीपुर उतरेंगे फ़िर भी सर यहाँ रहने के लिए कुछ अच्छा सुविधा बताइए जो दिल्ली में से अच्छा हो वैशाली ज़िले में वहाँ यहाँ कुछ साफ़ सफ़ाई की सुविधा हो क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग दिल्ली में ज़्यादातर लोग गंदे में रहते हैं और उन्हें वैशाली ज़िला हमारा बहुत से अच्छा है इसलिए हम यहाँ आए है तो कुछ अच्छी जगह के नाम बताए जहाँ हम अच्छे से फिट हो जाए दिल्ली की